ग्रामीण समुदायके लोक सभ तऽ ने खेलके बारेमे सभ आदमी सभ रङ्गके बात बोलैत है जैसे कि जे पढ़ल लिखल व्यक्ति है से लोक समझबै करति है कि एना खेलके कथि है लेकिन जे पहिलका लोक सभ है से उ सभ सोचैत रहति अथि कि मने कि ई सभ टाइमके बरबादियै ने कर रहलै है बिना मतलबके अपन टाइम पास कर रहल है कमाइ कमाइ खाइके उमरमे खेलकूदमे टाइम पास कर रहल है जे आदमी समझैवला व्यक्ति है उ तऽ जान रहल है मने कि खेल भी एक तरहसँ आदमीके मनोरञ्जनके चीज है जे आदमी नहि टाइम निकालिके अपना मनोरञ्जन भी कर रहल है जे आदमी सभ आदमी एक रङ्गके नहि है ई से सभ आदमी एक बात सोचि सकैत है एहिमे पहिलकाके लोक ई सभ सोचि रहलै कि पहिलेके आदमी यही समझैत है कि यानि ई सभ अपना कमाइ उमाइवला उमरमे यानि टाइमके बरबादी करके अपना खेलकूदमे लगल है आओर जे समझैवला व्यक्ति है से उ आदमी समझ रहलै कि ई सभ मने कि